یقیناً باورچی خانے میں مختلف برتن ہر قسم کے کھانوں کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہاں کچھ عام برتنوں کی وضاحت اور اس کے استعمال کی تفصیل دی جا رہی ہیں پین پین عموماً چپچپے کھانوں فلائنگ اور سینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے کئی اقسام ہیں جیسے کہ اسکلیٹ اور فرینچ پین جو عموماً تیل یا مکھن میں کھانے پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پتیلا پتیلا عموماً شوربے سوپ اور بڑے پیمانے پر پکوان تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر گہرا اور بڑا ہوتا ہے اور اس میں چولہے پر طویل وقت تک کھانا پکایا جا سکتا ہے ڈیگچی ڈیگچی معمولی سائز کا پتیلا ہوتا ہے جو چھوٹے مقدار میں چٹنیوں دودھ اور سوپ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پر چھوٹے سائز میں آتا ہے اور اس کا ڈھکن بھی ہوتا ہے کڑھائی کڑھائی عموماً چینی کھانوں خاص طور پر اسٹر فرائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کا گول اور گہرا شکل ہوتا ہے جو تیز پکانے کے لیے مفید ہوتا ہے چمچہ چمچہ کھانے کی سرونگ اور کھانے پکانے میں استعمال ہوتا ہے اسے مختلف سائزوں میں پایا جاتا ہے جیسا کہ کھانے کے چمچے ٹوسٹ چمچے سبزیوں کے چمچے چھاننے کا برتن یہ برتن پاستا سبزیوں اور پھلوں کو دھونے اور پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سوراخ ہوتی ہیں جو پانی کے گزرنے کی اجازت دیتی ہیں بیکنگ ٹرے یہ برتن اوون میں بیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف اقسام کی بیکنگ ٹرے ہوتی ہیں جیسے کہ کیک ٹینک کوئکسترے جو مخصوص بیکنگ کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں ہر برتن کا مخصوص استعمال کھانا پکانے کی فعالیت اور آسانی میں اضافہ کرتا ہے اور مختلف پکوان تیار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے